बगीचे में उगने वाले फूलों और फलों का हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं जैसे कि हमारे बगीचे में जो फूल उगते हैं उनको हम पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते हैं भगवान पर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो हमारे बगीचे में फल उगते हैं उनको हम अच्छे तरीके से साफ करके धोकर खाने में उपयोग करते हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व मिलते हैं और हमें कोई प्रकार की बीमारियाँ भी नहीं लगती हैं